केह् सनाचै हून हून जमा जेल्लै में बाईक चलाना स्टार्ट कीती जां स्कूटी चलाना स्टार्ट कीती ते फिर मेरा मन करदा जि'यां की अपनी बाईक पर कदें कुदै जाचे मन करदा घुम्मनै गी कुदै जाचै इ'यां घुम्मनै फिरने दा बड़ा शौक ऐ कदें कुदै मतलब प्हाड़े पर जाना जि'यां मतलब की पत्नीटॉप आह्ली साईड होइया शिमला होई गेआ मतलब की एह् जेही जगह् ना मतलब जि'यां की नमीं नमीं जगह् पर घुम्मना उत्थें जाइयै केह् होंदा उत्थें केह् बारै च मतलब नमीं नमीं जगह पर जाना कदें केह्ड़े देश जाना मतलब कि'यां मिगी ना बड़ा शौक ऐ ना नमीं नमीं जगह जाइयै उंदे बारै च पता करना उत्थें केह् होंदा होर केह् ते ओह्दे बाद च केह् होंदे कि'यां मतलब कि'यां ओह् मन लग्गे जि'यां अपनी बाईक पर में लांग ड्राईव इयै की अपनी बाईक पर बैठियै में नमीं नमीं जगह पर जावां में अपनी बाईक पर समझी लाओ इद्धर गेई शिमला अल्ल गेई शिमला अल्ल गेई उत्थें जाइयै मिगी मजे कन्नै में मतलब की दिक्खेआ उत्थें किन्ने सोह्ने प्हाड़ न बर्फ पौंदी ऐ उत्थें केह् होंदा केह् नेईं होंदा मतलब उत्थें दे बारै च सारी जानकारी हासल करनी ते साढ़े इ'यां इद्धर जम्मू दे बिच लेई लाओ होर थाह्र बी लेई लाओ की किन्नी शैल शैल जगह न घुम्मनै ई किन्नियां मतलब कि बड़े गै शैल शैल जगह घुम्मनै गी जि'यां ओह् मन करदा की असें अपने मतलब अपनी गड्डियें पर जाचे अपनी बाईक पर खुद ड्राईव करियै जाचै कन्नै इद्धर मौसम दा मजा लेइयै जाचै कन्नै मतलब की इ'यां सुकून मिलदा जि'यां अपने राइडिंग अपने मजे इ'यां जाना होऐ ना मजे च अपनी लैह्रा च जाना की आं भई इ'यां अपनी कट्टियै ते लेट होई जन्ने कुसै दी गड्डी जाना होऐ ते ओह् लेट होइयै उत्थें इ'यां ते इ'यां अपनी होऐ ते कोई चक्कर निं होंदा इन्ना मजे कन्नै जाओ कन्नै खुल्ला खुल्ला मतलब की मजे करो खाओ पियो जैशी मारो मन करदा उ'आं करो कोई टेंशन निं होंदी ऐ ते जि'यां भई में बाईक लेई ते में वैश्णो माता गेई ते उत्थें अपनी मरजी कन्नै में बाईक लाई ठीक ऐ ते अपनी जैल्ले मन कीता में रोकी होर खाद्धा ते फिर मन कीता थोह्ड़ी चिर गे चलाइयै ते फिर पूरे इ'यां दर्शन करियै उत्थें किन्ना मतलब की उतरे केह्ड़ी साईड कुद्धर पौड़ी जंदी कुद्धरै माता दा भवन कुत्थें ऐ अर्धकुवारी कुत्थें आरती होंदी बगैरा उद्धरे दे प्हाड़ दिक्खे किन्ने शैल पर जि'यां मन करना जि'यां अपनी बाईक पर कदें कुदै इ'यां जाना जि'यां असें कश्मीर होई गेआ किन्ना सोह्ना कश्मीर होई गेआ ओह्दा मन बी करदा ते आपें चलाइयै जाओ आपें ते करने अपने दोस्त लेई लाओ कन्नै जि'यां लांग ड्राईव पर जंदे निं लम्मी डोआरी मारियै ते मन करदा भला मन इ'यां खुल्ले जाद पैंछी आंङर जाचै जां अपने नमीं नमीं चीजां दिक्खचै नमीं नमीं चीजें दी जानकारी लैचे उत्थें केह् होंदा केह् नेईं होंदा उत्थें दी सख्ती ते ओह् स्हेई चीज केह्ड़ी ऐ सब तू खूबसूरत जगह केह्ड़ी ऐ खूबसूरत चीज केह् ऐ उत्थुं दी कोई खानै आह्ली चीज सब तू जैदा केह्ड़ी सारें गी बड़ी पसंद होऐ ते उत्थें दी फेमस चीज केह्ड़ी ऐ ते ओह् चीज दिक्खनी की भला एह्दे बिच एह् ऐ की एह्दे बिच अस निं बोली सकदे की असें ई जगह जि'यां असें ई बचपन कोला गै मतलब की कुदै जाने गी मतलब नमीं जगह जाने दा मता शौक ऐ अपना ना कुसै कन्नै निं अपनी गड्डी होऐ अपनी बाईक मतलब स्कूटी बाईक इ'यां आमीं मजे कन्नै जावां ते नमीं नमीं जगह घुम्मनै दा शौक ट्रैवलिंग करने दा इन्ना शौक मतलब की ओह् लाई लाओ तुसै मतलब मिगी ना स्टार्टिंग दा गै घम्मनै फिरने दा शौक जगह जगह जाने दा घुम्मनै दा उत्थें दि'यां नमीं नमीं चीजां दिक्खनियां उत्थें दे जेह्ड़े मतलब की लोग उंदा बैठना रौह्ना ते मतलब किश टाईम ते ओह् रौह्ंदे न कि'यां उट्ठदे बैठदे इंदा केह् पैह्नावा बगैरा ओह् सबकुछ मतलब की किन्ना अस करचै किन्ना दिक्खना असें किन्ना ओह् नेईं करना होर कोई जगह जन्ना जि'यां इद्धर महाराश्टर आह्ली साईड लेई लाओ उद्धरे लोकें दी पूजा कि'यां करदे ध्यार कि'यां मनांदे न ओह् मतलब की इक जगह कोला लेइयै दूई जगह पर जाना फिर इद्धर बंगलादेश आह्ली साईड इद्धर चली गे घुम्मनै ई उत्थें जेह्के ते उत्थें मतलब दुर्गा पूजा कि'यां होंदी ऐ उत्थें दे रसगुल्ले किन्ने फेमस न उत्थें दा साड़ी पहनने दा तरीका किन्ना सोह्ना ऐ ते एह् चीजां दिक्खने आह्लियां जि'यां मतलब नमीं नमीं चीजां कुदै कुदै जाना उत्थें दि'यां नमीं नमीं चीजां सिक्खनियां नेईं थ्होंदियां सानूं जि'यां असें आपें जि'यां कदें कुसै दे कन्नै जाचै ते जल्दबाजी च अस कुदै जाचै निं सानूं कोशिश निं होनी की इनें बिल्कुल ना मतलब की इ'यां पूरे न साफ सूथरे तरीके कन्नै जि'यां ना पूरे इ'यां जानकारी ऐ निं होंदी की कुसै नै केह् कि'यां कुसै नै केह् कीता उत्थें केह् होंदा केह् नेईं होंदा अपने जाचै ते जाचै जि'यां अपनी गड्डी होऐ अपनी खुद ट्रैवल करियै जाचै एह्दे बिच उत्थुं एह् पता चलदा की जि'यां इक कोई जगह इक जगह पर रुक्कियै जेह्दे बारै च पूरा किश जानचै की उत्थें केह् इन्ना होया केह् नेईं होया कु'न किन्ना रौह्ंदा होर की केह् चीज केह् पाना चाहिदा पसंद करदे न की केह् खाना केह् जादा पसंद करदे न जाना जादा कुत्थें पसंद करदे न एह् चीजां दिक्खनियां उत्थें ओह् नमीं नमीं जगह जाइयै कदें किश करो कदें किश करो ते मेरा मन करदा की ते चलाई पर मन करदा की अपनी बाईक लेइयै अस बाह्र दे देश जाचै अं'ऊ उत्थें नमीं नमीं दस्सचै केह् कीता असें कि'यां नेईं कीता उत्थें की मतलब पूरा इन्ना